हैलो हैलो हाँ हैलो हाँ कह दीजिएगा न कल को इंद्रा आवास मिला शौचालय भी है ओ तो कहाँ मिला कितना लेट कीजिएगा कितना लेट कीजिएगा देने में शौचालय भी आ रोड भी आगे में खराबी है जाने उने में कितना दिक्कत होता है भारी को पानी भी लग जाते हैं कब ठीक करवाइएगा कब ठीक ठाक करवाइएगा रोड पानी उनी में जाने मे दिक्कत होता है न

शौचालय भी दीजिएगा बाहर भीतर जाने में दिक्कत होता है न दीजिएगया तब न सब कुछ सुरक्षित रहेगा हाँ जल्दीए कर दीजिएगा वही तीनों चीज चाहिए न इंद्रा आवास चाहिए पैख़ाना चाहिए रोड ठीक करवाइएगा

पानी टंकी बैठाइएगा अच्छा पानी तो मिलना चाहिए ठीक है हाँ जल्दीए लेकिन करवाइएगा ठीक है ठीक है